ہلو جی بولیے جی جی میں فلاور سیلس مین بول رہا ہوں جی ہمارے پاس تو بہت سارے پھول ہیں جیسے وائٹ روز ہے ریڈ روز ہے یلو روز ہے بہت سارے ہیں اور بہت ساری ورائٹی پھول کی ہمارے پاس ہے آپ کو کیا چاہیے بتائیں اوکے جی جی ہمارے پاس گلاب ہے ریڈ روز چاہیے کون سا روز چاہیے آپ کو اچھا اچھا بولیں کتنا چاہیے آپ کو کوانٹیٹی کیا ہوگی جی جی وائٹ روز آپ کو مل جائے گا ہم آپ کو دے دیں گے بارہ سو پچاس میں آپ کو سو پھول دے دیں گے دیکھیے آپ کو بتا دیں جاسمین روز جو ہے نا وہ تھوڑا سا مہنگا پڑے گا کیونکہ ہم اس کو تیار نہیں کرتے ہیں وہ ہمیں منگانا پڑتا ہے دوسری جگہ سے تو وہ آپ کو کوانٹیٹی میں اگر آپ کو زیادہ چاہیے تو ہم مناسب ریٹ لگوا دیں گے لیکن اگر آپ سو اور پچاس کی اس میں چاہیے تو پھر شاید آپ کو ہم نہ دے پائیں مہنگا ملے گا کیونکہ وہ ہمیں دوسری جگہ سے منگوانا پڑتا ہے تو وہ مہنگا پڑے گا جو ہم خود تیار کرتے ہیں وہ ہم کو آپ کو سستے میں دے دیں گے جی جی اویلیبل تو سبھی ہیں مطلب ریڈ وائٹ یلو سب ہیں جاسمین بھی ہے اور جو گیندا پھول بھی ہے سب ہیں لیکن سر یہی بات ہے کہ جاسمین والا تھوڑا سا جی جی جی ایک دم فریش آپ کو ملے گا آپ کو اس وقت چاہیے کہ صبح میں چاہیے صبح میں چاہیے تو ہم صبح ایک دم تازہ دے دیں گے اس وقت چاہیے مطلب صبح کا پھول ہے باسی ہمارے یہاں نہیں ہوتا آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہمارا جو بہت دور تک پھیلا ہوا ہے نا تو ہم ختم ہو جاتا ہے شام تک سب جی تو آپ کب چاہیے بتائیے ہم بھیج دیں گے جی جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم تیار کروا دے رہے ہیں وائٹ جاسمین جاسمین روز اور ریڈ روز ہاں جی ٹھیک ہے بھیجیے ہم اب تیار کروا دے رہے ہیں ٹھیک ہے اوکے تھینک یو